بچپن کی ہماری یادگاریں یہ ہیں جیسے ہم نانی کے یہاں جاتے تھے تو ہمیں کھلونے ملتے تھے بہت ہر کوئی پیار محبت پیار بہت کرتے تھے ہر کسی کے ساتھ ہم کھیلتے تھے ہمارے نانا نانی ماما ماما مامی سب ہمارے لیے کھلونے لاتے تھے اور طرح طرح کی چیزیں بھی کھلاتے تھے بچپن میں بہت چیزیں بہت چیزیں یادگار تھیں ذمہ داری نہیں تھی کوئی اور اب ایسی ذمہ داری ہو جاتی ہے تو ہم اب زیادہ تر جاتے بھی نہیں ہیں بچپن میں ہم بہت جاتے تھے نانا نانی کے یہاں کھلونے ملتے تھے طرح طرح کے کھلونے ہمیں نانا لا لا کے دیتے تھے اور ہماری من پسند چیزیں لاتے تھے ہم جو فرمائش کرتے تھے ان سے وہ فرمائش پوری کرتے تھے ہمارے نانا ہمارے ہمیں جو چاہتے تھے ہم وہ لیتے تھے اور ہم خوب مستیاں کرتے تھے بچپن میں کسی چیز کا بوجھ نہیں تھا کوئی چیز نہیں تھی بچپن میں خوب کھیلتے تھے خوب ہر جگہ جاتے تھے گھومنے جاتے تھے میلوں میں جاتے تھے اب جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ہم میلے ویلے کا کوئی شوق نہیں ہے بچپن میں تو میلوں میں بھی جاتے تھے خوب جھولے جھولنا وہاں طرح طرح کی چیزیں کھانا کھلونے لینا